यात्राके क्रममे पहाड़क यात्रा नीक आओर आनन्दके अनुभूति भेटैत छथि एही क्रममे आइसँ तीन साल पहिल सिक्किम आ दार्जिलिंगके यात्रा केलहुँ ओहि यात्राके क्रममे चारिटा मित्र सेहो रहलाह ओहि यात्रा जे सभसँ आलिशान छलए मुदा ई कि ओहि यात्राके क्रममे जे दार्जिलिंग सँ पहिल स्टेशन ओहि स्टेशनके नाम कुर्सियाङ्ग ओहि मित्र केँ कहलहुँ कि दार्जिलिंगसँ पहिल ओहि स्टेशनपर रुकबाक यए आओर ओहि स्टेशनपर एक डार्क लेडी मित्रसँ भेँट करबाक यए आओर ओहि मित्रकेँ ई डार्क सिचुएशन सेहो समझमे अयलाह आओर ओहि यात्राकेँ हमर मित्र आओर हम सेहो आलिशान बुझलहुँ